मां अॻ में ई भाई ॿुधाए चुको आहियां मूंखे शास्त्रीय संगीत बि वणंदो आहे त सुगम याने लोक संगीत बि वणंदो आहे हर क़िस्म जो संगीत हुजे ऐं पूरो सिंधी संगीत जेको आहे सो सिर्फ़ शास्त्रीय संगीत न आहे हिते लाॾा आहिनि लोलियूं आहिनि स्लोक आहिनि साखियूं आहिनि ॿियो कलाम आहिनि काफियूं आहिनि सुखमनी बि सिंधी संगीत में आहे सभु कुझु सिंधी संगीत में समायो पियो आहे ऐं छाजे लाइ छो हर को संगीत जेका आहे उहो वणण लाइक़ु ई आहे सिंधीअ में ऐं तव्हां सोचो था भई कहिड़ो मुश्किल आहे उन में कोई शक़ न आहे त शास्त्रीय संगीत सिखणु ॾाढो मुश्किल आहे उन जे लाइ सॼी ज़िंदगी खपे अञा बि उन खां पोइ बि जेसि ताईं सिखे थो अञा सिखिणो आहे अञा सिखिणो आहे अञा सिखिणो आहे मुश्किल त आहे पर उहो ई हक़ीक़ी संगीत आहे